मधुमक्खीके बारेमे मधुमक्खी को कलम बाड़ी चाही ओहिमे बक्सा उसमे ओहिमे सूरजमुखी फूल आ तोरी फूल खाली फूल का पा रस पीकर उससे रस बनता है रस रस बनैत छै ओहि से खाली मधुमक्खीके फूल से खाली मीठा रस बनैत छै

जेतना भी सर सबजीके फूल होइ छै सब फूले चूसिके मधुमक्खी रस बनैत छै

आ मधुमक्खीके हबादार जगह चाही कलम बाड़ी फ्री जगह मुर्गी पालन मुर्गी पालनमे चाही कलम बाड़ी फ्री जगह ओहिमे घर बनैत छै जालीदार ओहिमे मुर्गी सुरक्षा रहैत छै बड़ बेमारी से कोनो असर नहि आबै छै उसका दाना पानि सब समय समय पर डाले पड़ैत छै

खाना पीना ओकरा चाही अच्छा अच्छा दबाइ अच्छा अच्छा उसका भोजन ओकर भोजन बढ़िआँ बढ़िआँ पङ्खा हबादार जगह चाही ओहिमे के पङ्खा जरूरी पड़ैत छै दबाइ दारू सब किछुके जरूरी पड़ैत छै जहिसँ कोनो बेमारी नहि फैलै मुर्गेके बारेमे तऽ बतबैत छी मुर्गेके बारेमे मुर्गा मुर्गाके चाही बढ़िआँ जगह बढ़िआँ फ्री जगह मतलब कलम बाड़ी ओहिमे फ्री हबादार चाही घर फ्री जगहमे ओहिमे जालीदार चाही जे किछु घुसे नहि ओकरा हबा चाही मुर्गाके

हर हमेशा ओहि फ्री जगहमे अच्छा से रहैत छै मुर्गा ओकरा खाना पीना सब चाही समय समय पर पानि दबाइ दारू सब चाही